वैसे तो राजस्थान की संस्कृती ही मेरे को बहुत अच्छी लगती है परंतु इसमें से कई चीज़ें हैं जो मे को बहुत ज़्यादा पसंद जिन पर मैं बहुत ज़्यादा गर्व करता हूँ जैसे की मेरे को यहाँ का पहनावा बहुत अच्छा लगता है जिनमें से महिलाएँ घाघरा चोली पहनती हैं और सर पर रकड़ी रखड़ी बांध के रखती हैं और यहीं के जो लड़के हैं वह अपने सर पर पगड़ी बांध के रखते हैं और यहाँ का खानपान भी काफी अच्छा लगता है जैसे अगर कोई मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत जो है दाल बाटी चूरमे के साथ करते हैं यहाँ का मेरे को नृत्य भी काफी अच्छा लगता है जैसे अगर हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं घूमर करती हैं और राजस्थान की संस्कृति समृद्ध और विविध है राज्य के लोगो में इतिहास और परंपरा की गहरी समझ है राजाओं की भूमि एक जीवन्त और रंगीन राज्य है जहां परंपरा और संस्कृति साथ साथ चलती है इसलिए मेरे को राजस्थान की संस्कृति काफी अच्छी लगती है इसलिए मैं इस पर काफी गर्व करता हूँ